सिनिमाचें थिएटर आमच्या म्हापश्यांत पयली दोन थिएटरां आसली एक अलंकार आनी दुसरे एल कापितान पिक्चरां खूब वर्सांनी येवप म्हणजे समज मुंबय तें रिलीज जालें आनी तें एका वर्सान देडा वर्सान गोयां पावतालें आनी त्यो तिकेटी काड सगळ्यांक व्हरन हाड पिक्चराक वचपाची बरी पिक्चरां माहेरची साडी म्हणून आनी कितें म्हूण तिच पिक्चरां शोले शोले पिक्चर बी एक खूब वर्सां खूब म्हयने चल्ले आनी त्या खातीर तें लक्षांनूय रावताले आनी तिकेटी सवाय आसल्यो पं एक रुपया तिकेट जांव अडीज रुपयाची वयर बालकनीचेर आनी तितल्यो व्हडल्यो फेसिलीटी नासल्यो म्हणल्यार पिक्चर हें पळोवंक मेळटालें आनी आता पळोवंक गेल्यार कितें आसा एडवांस स्टेज आसल्या कारणान आयनोक्स पणजे आसा मोल दी गोवा आसा परवरी हांतूत कितें आसा एडवांस जे आसा थोडे एक्च्युली शंबर देडशी लोकांचेच थिएटर आसा आनी तितूंत टिकेटी म्हारग साडेतिनशी रुपया चारशें रुपया ए सी मात आमच्या टायमार ए सी नासली फक्त फेनाचो वारो खावपाचो आनी पिक्चर पळोवपाचें आनी आतां कितें ए सी त्या खातीर तिकेट साडेतिनशी चारशीं रुपया आनी मुद्दम पणजे वयचे पडटा आनी तेन्ना पयली म्हापश्यां आमकां बरें पळोवंक मेळटाली लागीत मेळटाले आनी जाय तेन्ना वच जाय तेन्ना यो अशे जातालें आनी त्या खातीर म्हाका दिसता म्हापश्यांन सुद्दां थिएटरांची उदरगत जावपाक जाय आनी बरी थिएटरां येवपाक जाय आदी पयली दोनची आसली ती दोन बंद जाली